हालो हां कोण उलयता होय कितें काम आशिल्लें आं बरें तुमी रावता खंय एडरेस आं आं हायवे खंयच्या रोड खंयच्या लागीं खंयचो आं हां हां हां हां ओके मडगांवच्यान एप्रोक्समेट कितलें आसा डिस्टन्स थटी फायव किलोमिटर ओके ओके ओके बरें म्हाका एक सांगात नीव बिल्डींग बांदलात तुमी हां हां हां आनी कितली एरिया जातली साधारण घरा मुखारची देड हजार स्क्वेर मिटर ओके ओके बरें तुमका फुडें ग्रीन लाॅन जाय काय कशें कितें जाय काय फक्त झाडात जाय ओके आनी गार्डनातलें सगळें तुमकां हें करपा जाय बरें दुसरें एक म्हाका सांगा तुमचें प्लेन आसा जागा काय अशी हें आसा वयर सकयल अश्या पद्दतीन हां हां म्हाका कितें करचें पडटलें जाणा सायट व्हिजीट करची पडटली आनीक तुमचें बजट कितलें आसा जवळपास आं ना जुळचें ना तातूंत भितर फिफ्टी थावजंड म्हळ्यार तुमची लेंड सारकी यें करपाकूत वतली कित्याक आतां लेबर खूब म्हारग जालां न्ही दुसरें म्हणजे तुमका मेनूअल लागतलो आनी लाॅन म्हटल्या नंतर खूब टिडीयस आसता तेका परत सकल्यान तुमका उदकाची वेवस्था स्प्रिंकलर अशें सगलें आसता सो तुमी न्ही होय बजट मात्शें ना ना ना ना तुमका सादारण वन लेख सिक्टी थावजंड धरात लास्ट मागीर तेका आनी तातून भितर होय होय होय हांव तेत जीएस्टी आसा तेत तातून इन्क्लूड करून दिता पण तुमका टेक्स टेक्स बेनीफीट मेळटलो आमचें यें आसा पय जीएस्टी रेजिस्टे्रेशन आहा तुमचे जर जीएस्टी रेजिस्ट्रेशन आसा न्ही जाल्यार तुमका थंय डायरेक्ट तुमकां बेनीफीट आसा होय होय होय होय ना पूण म्हाका येवन पळोवचें पडटलें तुमका हांव सगळो कसो कितें येतलो पळय तो सगळो हांव डिजायन काडून दितलो कळ्ळें आनी होय होय केन्ना परेन जाय तुमका तें ना ना ना इट वील टेक अरावन्ड टू मन्थ्स एक वीकान फक्त वीजीट जातली होय होय खूब खूब यें आसता तें काम तशें खूब आसता तें तुमी म्हाका सांगात केन्ना येवपाचें तें देन सो तेन्ना मागीर उलोवया ओके आज शेनवार न्ही शेनवार ओके सोमारा सोमारात येता हांव सादाराण चार मेरेन काॅल करात म्हाका सादारण आनी एक लोकेशन धाडात हां हां बरें बरें ओके हां बरें बरें बरें